تلنگانہ کے تفریح منظر نامہ ہندوستان سے دیگر ریاستوں سے آہنگ مقامات یہ ہیں چار مینار چومیلہ پیلس سالار جنگ میوزیم اور ایسے کئی تفریح مقامات ہیں